जि'यां कि अस गल्ल करचै अपने इत्थै उधमपुर दी गल्ल इत्थै बड़ियां मतलब कि साढ़ियां कि परानियां चीजां न ओह् बड़े पराने दियां बी पराने पैह्लें दियां चलदी आवै करदियां ते अज्ज बी ओह् अस उ'ऐ नेह् जेह्के लोक जेह्के हैन ते उ'नें चीजें की मतलब उ'ऐ कन्नै निभा दे आ दे जां उनै उ'नें चलै दे आ दे जि'यां कि कुसै कुड़िये दा ब्याह् होंदा ते उसलै जनानियां जेह्की हैन किट्ठे होइयै सुहाग गीत गांदियां न ते अज्ज बी ओह् जेह्कियां चीजां हैन जि'यां साढ़े पराने बुजुर्ग जि'यां मतलब चलाऽ करदे हे पैह्लें तां ओह् चीजां उ'ऐ नेह् चलदी आवै करदियां अज्ज वि जनरेशन टू जनरेशन जेह्की अगली अगली पीढ़ी आवै दी ओह् बी इ'यै नेही चीजें जेह्की हैन तां ओ उऐ नेहा मतलब करा दे ते बजारे च जाओ ते चीजां जेह्कियां हैन तां असें इन्नियां दिक्खने निं लभदियां पर साढ़े ग्राएं दी गल्ल करचै इ'यां ते ग्रां च अज्ज बी ओह् चीजां जेह्कियां हैन तां ओ चलदियां आवै करदियां न ते जि'यां कुसै मुड़े दा ब्याह् होई गे तां मुड़े दे ब्याह उप्पर सुहाग घोड़ियां गाइयां जंदियां ते ब्याहियां गाईयां जंदियां और बड़े जेह्के हैन तां गाने जेह्के हैन ओह उ'नें गांदे न सांति दे टाइम दे गाने जेह्के होंदे लग्ग होंदे बुटने आह्ले गाने लग्ग होंदे जिसलै मुड़े दी जान्नी जंदी उसले दे गाने जेह्के लग्ग होंदे ते जनानियां जेह्कियां होन्दियां किट्ठे होइयै गाने गांदियां ते जिसलै उं'दे दुए दिन पजेकी औंदी तां उसलै जेह्की जनानियां हैन तां ओह् गाने लग्ग लग्ग प्रकार दे जेह्के गाने हैन तां ओ गाए जंदे न ते और जि'यां गल्ल करचै तां इत्थै बड़े जैदा मेले जेह्के हैन तां ओह् बी लगदे हर साल इत्थै बड़े पराने मतलब पैह्लें दे लगदे आवै करदे ते अज्ज बी उ'ऐ नेह् न ते ओह् मेले जेह्के लगदे न जि'यां सुद्धमहादेव दा मेला होंदा ते सुद्धमहादेव दा मेला इ'यां जून म्हीने लगदा जून म्हीने दी पूर्णमाशी गी होंदा एह् मेला ते इस इत्थें केह् होंदा कि इक दिन एह् मेला मानतलाई बी होंदा सुद्धमहादेव तिन्न दिन मेला लगदा मानतलाई बी होंदा ए फ्ही दूए दिन जेह्का है तां सुद्ध मानतलाई कोला बाद च एह् सुद्धमहादेव लगदा सुद्धमहादेव ते बड़ा बड्डा मेला होंदा उसदे हा बाद केह् होंदा कि मेले दे अगले दिन इत्थै शिंझ होंदी ते शिंझे च बी बड़ा सारे लोक जेह्के हैन तां ओह् हिस्सा लैंदे ते इ'यै नेह् उसदे शा बाद उ'दे अगले दिन फ्ही मानतलाई केह् होंदा कि इत्थै बी इक शिंझ होंदी ते उ'दे कोला बाद एह् कुड्ड बी लगदा ते जिसी लोक जेह्के हैन ते बड़े दूरे दूरे दा इक इ'यां मतलब बड़े चाएं कन्नै दिक्खने गी औंदे न इ'नें साढ़ियें चीजें जेह्की साढ़ियां एह पराने रीति रवाज मतलब पराने जेह्के चलदे आवै करदे न जि'यां बसाखी होई बसाखी इक मेन जेह्की मतलब दिक्खदे अस ते बिनिसंग बिनिसंग नांऽ दी जगह् ते उत्थै बसाखी दा मेला जेह्का ऐ लगदा इद्धर उधमपुर बी मेला लगदा पर उधमपुरे कोला मतलब जैदा मानता जेह्की ऐ लोक इस्सी इत्थै दिंदे बिनिसंग लोक नह्यने आस्तै औंदे पवित्रता बी ते पानी ऐ उत्थै ठंडे पानिये कन्नै नह्यइयै ते इत्थै ओह् करदे लंगर बी लांदे लोक ते इत्थै इटनें मेलें की मतलब सारे ओह् करदे एन्जाय करदे न इ'यां गै और बी बड़ियां चीजां न जेह्कियां साढ़ियां डुग्गर दि'यां जेह्कियां न मतलब कि इत्थै उधमपुर डिस्ट्रिक च बड़ियां न जि'यां मचेल यात्रा जंदी जुलाई च यात्रा जंदी ऐ तां एह् बी मतलब कि बड़े पैह्लें दी जेह्की ऐ शुरू होए दी यात्रा ते लोक इस्सी केह् करा दे अज्ज बी इस्सी यात्रा गी मतलब हुनें तक निभांदे आवै करदे उ'नें चीजें गी जेह्की परानी पीढ़ी ऐ उ'नें अगली पीढ़ी गी मतलब पराने अपने बुजुर्गें गी दिक्खी दिक्खियै गै अगलें बी हुनै चलदे आवै करदे न एह् रक्ख तेरे सटाके